जय झूलेलाल मां बाग़बानी नंढे हूंदे खां ई शुरू कई आहे छो त मूंखे नंढे हूंदे खां ई वणु टिणु लगाइणु घर में वणंदा हुया ऐं हुननि जी देख रेख करणु बि मूंखे वणंदी आहे छो त मूंखे लॻंदो आहे त वणु टिणु असांजे घर जी शोभा वधाइनि था हुन खां सवाइ असांजे जीवन में हो ऑक्सीजन बि ॾियनि था जेका असांजे लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे अॼुकल्ह हिन प्रदुषण वारे वातावरण में अगरि असां पंहिंजे घर में वॾा न त नंढा नंढा प्लांट्स बि लॻायूं था त उहो बि असांजे लाइ ॾाढो वातावरण में हवा शुद्ध करण जो कमु कनि था जय झूलेलाल